बिहारमे सभसँ बेसी बाजैवला भाषा मैथिलीये मैथिलीके बाद मगधी भोजपुरी इहोसभ भाषा अइ परन्तु मैथिली सभसँ समृद्ध भाषा अइ एकरा एहि भाषाके अपन लिपि अपन व्याकरण अपन शब्दकोश आओर आइसँ नहि वर्षोसँ जाहि कारण भारतके अष्टम सूचिमे हिनकर नाम मैथिलीके अष्टम सूचिमे दर्ज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कयने छलथिन

ताहि दुआरे मैथिलीमे बिहारके विविधता छै भाषायी लेकिन मैथिली सभसँ समृद्ध भाषा अइ आओर मैथिलीमे के अलावा तेलुगू तमिल ईसभ एहिठाम ओ किछुए लोक छथि जे प्रवासी लोक छथि एहिठाम काज धाज करैत छथि ताहि दुआरे ओहिसभ भाषाके एहिठाम कोनो तेहन विकासके जरूरी नहि छै जरूरी छै तऽ मैथिलीके आओर मैथिलीके समग्र विकास हुए एकरा लेल विचार करी